जि'यां कि साढ़े रीति रवाज ऐं जेल्लै इक मतलब कि कोई कुड़ी नमीं नमीं ब्याह् करियै औंदी ऐ ते ओह् मतलब कि उं'दे बी बड़े किस्म दे रिवाज होंदे जेल्लै ओह् औंदी ओह्दे बाद जेह्ड़े जेल्लै ओह् मतलब कि जेह्ड़ी गड्डी औंदी ऐ ओह् जेह्ड़े औल्लै उप्परा उतरना होंदा ते लोक ओह्दे उप्पर जेह्ड़ा मुर्गा होंदा ओह् गड्डी उप्पर घमाइयै ते छंडदे जेह्ड़ा मतलब कि जेह्दे कन्नै जेह्ड़े ग्रैह् होंदे ओह् पिच्छें रेही जंदे जेह्डि़यां जेह्ड़े होर बी ओह् होंदे ऐं ओह् सारे पिच्छै होई जंदे न ते ओह्दे बाद फ्ही जेह्ड़े ओह् म मतलब कि घर आइयै जेह्ड़े अपने देवते दे देवते दे जंदे लोग फ्ही ओह्दे बाद जेह्ड़ी नूंह् होंदी नमीं नमीं आई दी होंदी फ्ही ओह् ते एह् मतलब कि बड़ दे बूह्टे दे थल्ले मतलब कि ओह् दोनें इक थोह्ड़ा थोह्ड़ी जगह् करियै ते ओह्दे बिच पैसे पाइयै पानी बारियै ओह् पैसे कड्ढने अलग अलग तरीके दियां रस्मां होंदियां ते फ्ही ओह्दे बाद आई गेआ जि'यां साढ़े देवते होंदे देवते दे जेल्लै जात्तरां बगैरा जंदियां ते ओह् पूरे ग्रां फिरियै जात्तरा करदे ते पैहलें फ्ही ओह्दे बाद मतलब कि जेह्ड़े बड्डे बड्डे जि'यां कि साढ़े कुल देवते होंदे उं'दियां मतलब कि जिं'दे जिं'दे जेह्ड़े जेह्ड़े चेल्ले होंदे उं'दे बिच उं'दा प्रवेश औंदा ओह् चौकियां बगैरा करदे ते ओह्दे बाद पूरे ग्रांऽ दे भंडारा होंदा भंडारा मतलब कि पूरे ग्रांऽ दे लोक आइयै भंडारा खंदे फ्ही ओह्दे बाद अलग अलग किसमें दियां रिस्मां रस्मां होंदियां ग्रांऽ च ते जि'यां गै हून जि'यां नमीं नमीं नूंह् औंदी ओह्दे कोला पैह्लें जेह्ड़ी ओह्दी रसोई होंदी ओह् आखदे कि मिट्ठा बनाओ किश कि जेह्ड़ी पैह्ली अत्थरी नूंह् दे हत्थें दी रुट्टी होंदी ओह् मिट्ठा होंदा ते फ्ही जेह्ड़ी सस्स ओह्दी ओह् उसी शगन पांदी